جی ہاں میرے پاس میرے اساتذہ ہیں میرے بڑے ہیں اور میرے بھائی ہیں میں جب بھی اپنا کوئی مضمون لکھتا ہوں یا کوئی تحریر لکھتا ہوں اور مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اس کو کسی سے چیک کروا لوں تو میں اپنے بہت سارے استاذ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ٹھیک کر دیں میرے لکھنے کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کی طرح ایک بہترین لکھنے والا بن جاؤں کیونکہ میں نے ان کی بہت ساری تحریر پڑھی ہے اور میں ان کی تحریر سے بہت متاثر ہوں ان کے لکھنے کا انداز بہت نرالا اور خوبصورت ہے وہ جب لکھتے ہیں تو دل بہت متاثر کرتے ہیں اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تقریباً چوبیس سال ہو چکے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی تحریر لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں آج بھی ہم لوگ ان کو بہت پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی تحریر میں خلوص تھا ایک چاشنی تھی جب میں ان کی تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح لکھوں انشاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا